समाचार में सब घर बैठे जानकारियाँ उपलब्ध सब मिलती हैं उपलब्ध होती है और हमको पढ़ना नहीं आता है हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं तो हम बहुत हमको बताते हैं वह बच्चे हमारे ज्ञान का दे वह सब देखते हैं और पेपर में हैं जो न्यूज़ आती है वह भी सब देखते हैं पढ़ते हैं उन्हें पढ़कर मुझको बताते हैं और जानकारी हर चीज़ की कराते हैं देखते हैं घर बैठे सब जानकारी मुझे न्यूज़ पर मिलती है हर हर प तरह तरह के चुटकुले वह देखने को सुनने को मिलते हैं फ़िर हर तरह के उसमें न्यूज़ पर हर तरह के घटना के बारे में और सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है और हमारे बच्चे पढ़ते हैं पेपर वगैरह पढ़ते हैं और भी हमको बताते हैं न्यूज़ हैं समाचार हैं हम सुनते हैं देखते हैं समाचार हैं भी पढ़कर सुनाते हैं पेपर में आते हैं तो ओ भी सुनाते हैं पढ़कर और हम हमको पढ़ना नहीं आता है मेरे बच्चे भी पढ़कर हर न्यूज़ बतात सुनाते हैं औ सुना नी चुटकुले भी पढ़ते हैं और पढ़कर हर जानकारी के बारे में बताते हैं समाचार के हर प्रकार के और और और लथल समाचार के हर प्रकार के मतलब पढ़ हमको जानकारी होती है जानकारी मिलती है हर चीज़ दूर दूर की खबरें भी मुझे प्राप्त कराती हैं सब जानकारी तरह तरह के चुटकुले शायरी यह सब बच्चे हमारे पढ़ते हैं वह भी सुनाते हैं हर प्रकार के मनोरंजन सुविधाएँ सब उपलब्ध होते हैं छोटे छोटे सब को लाइन सुनते हैं सब उन्हें मुझको समझाते हैं मुझे समझाते हैं अन्य प्रकार के सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं समाचार के हर प्रकार के सूचनाएँ हमें उपलब्ध हैं

हर प्रकार की सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं सब जानकारी मुझे मिल हमारे बच्चों ने बता जानकारी कराते हैं हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है तो हमारे बच्चे ने पढ़ाया पढ़ाकर सुनाते हैं और अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं चुट्कुलें हैं ओ के बारे में सब हम जानकारी मिलती है